लोक बकरी पोसै छै तऽ बकरीके घास भूसा लयलक बकरीके चारि गो पाँच गो बकरी भेल तऽ ओइके पोसि कऽ चिकबा आयल तऽ बेच लेलक तऽ ओहूमे पाइ कमा लेलक लोक काम करै गेल माटि झिटी भरे गेल ओहूमे काम कयलक तऽ पाइ कमा लेलक पहिले पल्ला पल्ला बजार रहलैय आब लगमे बजार भेलै लोक दोकान दौड़ी कऽ लै छै ओहुमे अपन दोकान दौड़ी साग सब्जी अपन बेच लेलक ओहूमे पाइ कमा लेलक लोक गेल माल जाल पोसलक तऽ दूध भैंस पोसलक घास भूसा लयलक कुट्टी कटलक मालके खियेलक ओहुमे दूध भेल चारि सेर पाँच सेर तऽ अपन दूध बेच कऽ ओहूमे पाइ कमा लेलक गेल दोकान दौड़ी कयलक ओहूमे बेचके पाइ कमैलक मजदूरी करै गेल कमैनी उमैनी तऽ ओहूमे एक सओ डेढ़ सओ रुपआ देलक तऽ ओहो लेलक तऽ अपन बाल बच्चाके अपन खियैलक पियैलक गेल काम करे अथी खाना बनैलक होटल उटलमे तऽ ओहूमे खाना बनैलक तऽ पाइ देलक तऽ ओहो बाल बच्चाके अपन खियैलक ला कऽ पढ़ैलक लिखैलक बाल बच्चाके कमा कऽ तऽ पढ़लक लिखलक बाल बच्चा